हमारे क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएँ हैं जैसे ओला उबर मेट्रो डबल डेकर बस यह सारी सुविधाओं के साथ हम जो है आना जाना करते हैं संसाधन सुविधाएँ हैं यह हमारे क्षेत्र की